हमने कुछ दस दिन पहले आपके दुकान से एक बजाज का फ़ैन ख़रीदा था देखने में तो बहुत ही अच्छा दिख रहा था हमें प्रभावित कर लिया था हमें लगा था कि वो बहुत ही अच्छा होगा पर हमने जब कुछ दिन इस उसे यूज किया तो उसकी जो स्पीड थी वह बहुत ही कम थी हवा बहुत कम दे रहा था और वह आवाज बहुत ही कर रहा था और उसका जो कंडेनसर था वह बहुत ही जल्दी ख़राब हो गया था फ़ैन बहुत ही ख़राब कंडीशन में पहुँच गया था